विज्ञापन के माध्यम से जो प्रोग्राम एक आता है टी वी चैनल पर कपिल शर्मा का उसके जरिए स्टेट पर नए नए हीरो पुराने नए हीरो कोमेडियन के माध्यम से ज्ञान देते है समाजिक ज्ञान देते हैं लोग उस ज्ञान को जरिए हँसते हैं लोगों क में खुशियाँ आती हैं लोग थोड़ा समय टाइम पास भी हो जाता है लोगों को जिसके माध्यम से नए नए कुछ कार्यकर्ता बालीवुड के कुछ कार्यकर्ता आते हैं और अपनी बातें अलग अलग तरीकों से रखते हैं कुछ खेल के माध्यम से कुछ नाटक के माध्यम से कुछ हँसी के माध्यम से जिसके जरिए बहुत सारे लोग उसमें भाग लेते हैं उसको देखने के लिए जाते हैं और खुश हो करके अपने अपने घर को आते हैं जिससे एक समय पास हो जाता है निकल जाता है लोगों का ऐसे बोर लोग होते हैं ऐसे एक नया माध्यम इस टी वी चैनल प्रोग्राम के जरिए कपिल शर्मा प्रोग्राम के जरिए देखने को मिल जाता है इसके जरिए लोग खुश हो जाते हैं लोगों में मनोलहर सी दौड़ती है और लोग खुश हो जाते हैं नई अपनी कलाओं को करने का भी एक उनको भी चानस मिलता है कुछ नए नये कलाकार अपने अच्छी कलाओं को प्रदर्शित करने में अग्रसर रहते हैं और समाज को दिखाते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं इस समाज के अन्दर लोगों में एक रौनक खुशी दौड़ाते हैं लोगों में खुशियाँ दौड़ाते हैं उस इस प्रोग्राम के माध्यम से नई से नई एक ऐसी बातों के माध्यम से अपने हाथ पैरों के माध्यम से अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को मोटिव करते हैं इससे छोटे बड़े सभी लोग समय दे करके सस्ते इस मोबाइल टी वी यूट्यूब के जरिए लोग खुश हो जाते हैं और रूचि रखते हैं इसके जरिए अरे स इस ये देश विदेश बहुत लोगों के अन्दर ये सब इस सन्देश पहुँचता है इसके जरिए समाजिक ये जो एकता का सन्देश समाज को दिया जाता है

जोड़ने का कार्य इस इस माध्यम से टी वी चैनलों कपिल शर्मा जैसे प्रोग्राम और सारे प्रोग्राम है माध्यम से एक समाज को बाँट जोड़ने का कार्य किया जाता है समाज में खुशियाँ का माहौल का माहौल बनता है इसके जरिए समाज एक दूसरे से मेल रहता है भाई चारे का भाव रखता है भाई चारा एक दूसरे पर अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक जगह पर एक मंच पर बैठ करके भाई चारा के सन्देश को सुनते हैं खुश होते हैं जिनके जरिए समाज में बहुत सुन्दर सन्देश है छो कपिल शर्मा के माध्यम से देखा जाता है